औ आदा आंनावथ' न'आ रुमआ दंमोनलै ओमफ्राय बे बेहाय माने किटसेन आरो माबानिया बेसेना एसे बांसिन जागोन दङ' दंनाया ओमफ्राय नोंथाङा माब्ला फैनो नागेरदों किटसेनाव बिदिनो दैयाबो खाथियावनोखा कलआबो ओमफ्राय किटसेनावबो दङ' थोरसि जाबनानै दोनग्रा बिदि फेसिलिटिया मोजाङानो ओमफ्राय बेदरुमआबो लाइट दं फांखा ओमफ्राय ए सि फ्रिद्जबो दं आरोना रेटआ मान्टआव बाजौ बाजौ नांगोन आरो किटसेननि बाजौ ओमफ्राय बेटरुमनि बाजौ औ टटेल रुम मोन्नैजों ओमफ्राय नोंथाङा माब्ला फैनो नागिरदों औ बिदि पेसिलिटिया थाखानांगौ दंखायो बयनावबो थाखायोना बे सौखिया ओमफ्राय नों बे लेप तसबफ्रा पार्सेनेल लाना फै आरोना लेप तसब औ ओमफ्राय नोंहा टेबोल टेबोलबो दंखायो दंनाया ओमफ्राय नों टेबोल फेन नांगौबा नोंहा एक्सट्रा लाबोनांगोन टेबोल लाइट नांगौबा नोंहा एक्सट्रा लाना फैनांगोन बिदि फेसिलिटि गैया लाइटआ दं फांखा दं ए सि दं बेड दं आरोना ओमफ्राय फ्रिद्जबो दङ रुमनि खाथियाव हाथाय जानो औ एसे औ अवान किल'मिटार सो थांनांगोन से किल'मिटार गोजान जायो जोंनिफ्राय खाथियानो दे नोंथाङा फैबानो जाबाय दे